जोंनि खाथि खालायाव थानाय दावबायारि जायगानि जुनियानो जेरै जोंहा ओ दिपलाय बिलो दङ जेरावहाय ओ बिलोबो आरो बेनिफ्राय लावखार ओंखाम जानोबो मोजां बिनिफ्राय दै सेर बिनिफ्राय बेयावहाय ना सारनाय जायो एबा गामिनि मानसिफ्रा ना हमनाय जायो ओ जाय जाय जोंनि मानि देहानि थाखाय मोजां आरो मिथिंगायारि सम्फदफोरबो मोनो बेनिफ्राय जोंनि जायगायाव ओ माखासे गोबां ओ मिथिंगायारि फिथाय जोंनावहाय मोनो आरो जि जोमा आखायजोंनो दानाय लुनाय जिफोरखौबो जोङो दानानै गानो ओ बेनिफ्राय गावबागावनि जोंनि हारिमुआ जौगाखाङो बेखौनो आङो जोंनि जायगानि थासारिखौ दावबायनाय माखासे जुनिया नुनो मोनो